हैलो अ मिगी ना चार चिनारी जाना हा ते मिगी पता निं ऐ की कियां कियां पुज्जना ऐ ते में ना तुसेंगी पूरा किराया दिन्नी आं ते तुस ना मिगी उत्थें पजाई ओड़ो में ना उत्थें डल लेक दिक्खनै ई जाना ते मिगी ना पता निं ऐ ते मतलब की तुस ना बस उत्थें पजाई ओड़ो असेंगी में ना तुसेंगी पूरा किराया देई ओड़नी आं बस ठीक ऐ दस्सो भी तुसें किन्ने पैसे लैने ओह्दे ताहीं ते मिगी बैसे पता ऐ कुद्धरै कुद्धरै जाना ऐ ओह् ते चुक्कना ओह् ते में तुसेंगी फोन करी ओड़ङ तुस मिगी ना नंबर देई ओड़ेओ ना अपना ते हून में तुसेंगी फोन करियै ओह् करी लैङ तके मिगी ना थोह्ड़ा किराया बी पता लग्गना चाहिदा ना की जादा बी निं होना चाहिदा फिर मिगी इन्ना ऐ बी निं ऐ ते में इन्ने आंदे दे बी निं हैन ते तुसेंगी पता अज्जकल फिर एटीएम दा थोह्ड़ा सिस्टम होंदा गै ऐनी ते पैसे मेरे कोल घट्ट गै न ते प्लीज़ तुस मेरी हेल्प करी ओड़ेओ आं में घुम्मन जाना हा ते में सोचेआ की ते इक्क तुस गै हे लब्भा दे ते सोचेआ में दिक्खेआ की लग्गेआ कि तुस ठीक ठाक लग्गा दे ओ तुसें रेट भी करी ओड़गे आ तां करियै में तुंदे कोल आई आं ते बस में सोचेआ की तुसेंगी की तुसेंगी थोह्ड़ा मतलब करगे थोह्ड़ा किराया तुसेंगी पक्का पता हा में हा ठीक पक्का पता ना तुसेंगी की चारदिवारी ऐ कुत्थें ऐ ते चलो ठीक ऐ फिर समान रक्खनी आं चलो फिर ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं हून गै जाना हा इक्क घैंटे धोड़ी ठीक ऐ आई जाह्गे तुस भी में थोह्ड़ा समान ठीक करी लैगी चलो ठीक भी तुस मिगी अपना नंबर देई ओड़ेओ ओल्लै गै ठीक ते में तुसेंगी फोन करी ओड़ङ चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ फिर